बगलमे मन्दिर छै ओहि मन्दिरमे जाइ छियै हम ज्यादा दूर नहि जाइ छियै मन्दिरमे गेलहुँ भोर गेलहुँ हुनकर चरणमे बर्तन रहल हुनकर पूजाके धोय लेलहुँ प्रणाम पाति केलहुँ अपन मन्दिरमे कनि काल बैठलहुँ चलि एलहुँ मण्डिलमे पसन्द छै दूर नहि तऽ लगमे छै तऽ ओहिमे गेलहुँ मण्डिलमे बैठलहुँ कनि काल आरती तारती भेल देखलहुँ सुनलहुँ तब चलि एलहुँ तऽ बगलमे यए पसन्द यए